हेलो हाँ भय्या मैं देवांश माली बात कर रहा हूँ भय्या हाँ भय्या मैंने खाना हाँ खाने का आदेश दिया था परंतु मुझे रद्द करना है भय्या हाँ भय्या हाँ हाँ मैंने सुभाष भय्या के लिए ही वो आदेश दिया था भय्या हाँ सुभाष भय्या को हाँ हाँ सुभाष भय्या को एक चिकन बिरयानी और एक अंडा करी और एक गोश्त क़ोरमा भी जी भय्या जी जी हाँ हाँ लेकिन भय्या वो लेट हो गया ना तो सुभाष भय्या ग़ुस्सा हो गए तो उन्होंने वो रद्द करवा दिया जी भय्या हाँ तो भय्या ये रद्द करना है आप मैंने एक घंटा हो गया मैंने आदेश दिया था लेकिन आप ने इसे बहुत ही लेट कर दिया हाँ हाँ आप इसे रद्द कर दीजिए और मेरी जो आदेश आई डी है वो ले लीजिए हाँ सात हज़ार हाँ सात हज़ार दो तीन पाँच दो दो जी हाँ हाँ हाँ देवांश माली कि नाम से था भय्या आदेश हाँ आप मेरे अकाउंट में पैसा भेज दीजिएगा भय्या जी जी ठीक भैय्या